जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टाव खामानि मावबोनाय सुबुंफोरखौ आं नुबोदों सोरहाबा खामानि आबादारि मावनानै जाबोनाय आरो सोरहाबा गाव गावनि आथिङाव गसंखानानै थानो थाखाय गोबां फरायनानै बुरजा फरायनानै खायसे लुबैयो खायसे फरायनानै एरैनो थानायबो आं नुबोदों आरो खायसे फरायनानैहाय प्राइभेट साख्रि मावनायखौ नुबोदों आरो जों बांसिनानो जों सरकारि साख्रिखौ जों लुबैयो जों फरायनानै गेदेर गोलाव जानानै जों इयुनाव जों जेबो खामानि मोनाब्ला मावनानै जानो हायाब्ला जोंनि लुबैनाया जोंनि फरायनाया बेकार जागोन जों बेखौ सानो जों फरायनानै गिदिर गोलाव जानानै जों सरकारि साख्रिखौ नागिरो आरो जोंनि बे सरकारि साख्रि नागिरनायाव जोंखौ बयबो गिदिर गोलावफ्रा हेफाजाब होयो होननानै आं सानो जाहाथे आंबो इयुनाव फरायलांनानै गिदिर जानानै सरकारि साख्रिखौ आंबो मोननो हायो बेखौनो जों आसा खालामो आरो खायसेबा फरायालासिनो गामियारि आबाद मावनानै जिउ खाङो आरो बेजों लोगोसे बायदिसिना आबाद मावनानै खांबोयो खायसे खायसे फरायनानै एरैनो थाबोनाय आं नुबोदों गोबाङानो फरायनानै साख्रि मोनालासिनो फैसानि अभाब जानानै गावबा गावनि जिउआव गावबा गावनि बे गावनि नांगौनि थाखाय सरकारनि साख्रि एबा प्राइभेट साख्रिखौ नागिरनानै लानो हायाखै